بھارتیہ میڈیا کے بارے میں میں کیا ہی بولوں بھارتی میڈیا جو ہے اس وقت دنیا کی سب سے گھٹیا میڈیا ہے اور سب سے بیکار میڈیا ہے جو کہ خبر نہیں چلاتی ایجنڈا چلاتی ہے جو کہ صرف سرکار کی ٹٹو ہے اور سرکار کے کہنے پر سرکار کے اشارے پر چلتی ہے جس طرح کا وہ چاہتے ہیں کہ خبر دکھائے اسی طرح کا اسی طرح کی خبر یہ نیوز چینل والے بھارتی میڈیا دکھاتے ہیں اور اس میں جو ہے بھارت کے بڑے بڑے جو بہت بڑے بڑے مشہور چینلس ہیں سبھی چینلس ایکطرفہ سرکار کی نوکری کرتے ہیں سرکار کی بات کرتے ہیں اور جو دوسرا دوسری پارٹیز ہیں ان کو اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کسی کہیں مقابلے میں ہے نہیں اور یہ جو ہیں ہمارے دیش کے دشمن ہیں اور سب سے زیادہ یہ جو خبریں دکھاتے ہیں اپنے جو موجودہ سرکار ہے ان کی تعریف میں اور ان کے بارے میں کبھی کچھ غلط یہ لوگ نہیں بولتے اگر کوئی بات یہ لوگ غلط بھی کر دیں تو یہ اپنی اپنے چینلس میں اس رپورٹ کو دکھاتے نہیں ہیں اور لیکن ہاں جو ان کی چھوٹی بوٹی چھوٹی بو چھوٹی بھی کوئی اچیومینٹ ہوتی ہیں تو اس کو اس طرح سے دکھاتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کچھ اچیو کر لیا اور اس وقت بھارتیہ میڈیا سب سے بڑا کام جو زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں سب سے بڑا کام وہ بھارتیہ میڈیا کر رہی ہے بھارتیہ میڈیا سے بڑی بکاؤ اور گھٹیا میڈیا میں نے ابھی تک نہیں دیکھی جو کہ کبھی بھی جو پروکتا دو پروکتا بھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرف کا جو پروکتا ہوتا ہے اس کی طرف کی زیادہ سائڈ لیتے ہیں یہ لوگ اور دوسرے کو اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ یہ دیش کا دشمن ہے اور اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ سرکار میں اس کا کچھ بولنے کا حق ہی نہیں ہے تو حق کی بات جو بات حق کی بات ہے یہ میڈیا نہیں دکھاتی ہے اور کسی طریقے جو فیکٹ ہوتے ہیں جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو جو عام جنتا ہے ان کو گمراہ کرتی ہے ان کو ان کا دھیان وہاں سے ہٹاتی ہے اور کچھ کچھ دوسری چینل جو ضروری خبریں ہوتی ہیں عوام کے لئے ان کو نہیں دکھاتی ہے یہ جو کہ بہت ضروری ہے لیکن ہاں جس ان چیز جو اگر غلط چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں سماج میں ان کو چھپانے کے لئے وہ دوسرے خبر چلائیں گے ہر ہر چینل پر وہ خبر آپ ملتی ہوئی چلتی ہوئی دکھے گی کسی نہ کسی طریقے سے سرکار کی برائیوں کو چھپانے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں اب بھارتیہ میڈیا کا بھارتیہ میڈیا پر سے بہت سارے بہت سارے لوگ جو ہیں اب ان کا جو ہے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے اور بھارتیہ میڈیا ایک طرف ایکطرفہ بات کرتی ہے کبھی بھی دونوں طرف کی بات نہیں کرتی کہ اگر کوئی دوسری پارٹی کا دوسری پارٹی کا بندہ کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے اچھا کام نہیں ہے اس میں بھی برائیاں ہیں اور اگر سرکار کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے یا کوئی غلط بل پاس کرتی ہے یا کوئی بھی نیا قانون لاتی ہے اس کو اس اس کے بینیفٹ اس طرح سے گر گناتی ہیں جس طریقے سے جیسے وہ پتہ نہیں کتنا کتنا اچھا اور کتنا حق میں ہے لوگوں کے عوام کے حالانکہ عوام خود اس چیز کے خلاف ہوتی ہے لیکن وہ لوگ یہ سمجھانے کے لئے آتے ہیں چینلس پر کہ یہ نہیں آپ کے آپ کی اس میں آپ کا کچھ غلط نہیں ہے اس میں آپ اب اچھا ہے اچھا ہے اور اگر عوام کے لئے اچھا ہو تو عوام کیوں سڑکوں پر بیٹھے کیوں ورودھ کرے اگر ان کا کیوں مخالفت کرے سرکار کی تو سرکار جو ہے اس وقت گھٹیا ہو چکی ہے بالکل ایک دم اور ان کو چاہیے کہ اپنا جو لیول ہے ان کا جو جو بولنے کا جو بات رکھنے کا طریقہ ہے حق میں بات کرے لوگوں کے اور عوام کو وہی دکھائیں جو ان کے حق میں بہتر ہو اور ہر طریقے سے نفرت کو مٹانے کا کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے جس طریقے کا حالات ہیں شکریہ